हांयेन चार दीस जाले पयलींच रेफ्रिजीरेटर हाडिल्लो एनएसी कंपनीसून इतको बरो दिसतलो की म्हाका तो घेवं कसो दिसलो प्रायस मात्सो सुबेज आसलेलो पूण तरी सुद्दां ते सेल्समॅनान म्हाका इतलो कन्वीन्स केलो की तो म्हाका घेवचोच पडलो तेजे फिचर्स इतके सांगले तेंच्यांनी की ते सांगीना फुडें म्हाका रावोंक जालेंना म्हाका ते सुबेज पयशे आसलेले पूण म्हाका तो घेवचोच पडलो पूण कितें जाले घरा हाडलो हांवेन खरें दिसपाक बरो आसलोलो सगळे बरें आसलेलें डबल डॉर खूब फिचर सांगले तेंणें म्हाका पूण घरा जेन्ना हाडलो पळय हांयेन दोन दिसांनी म्हाका कळोन येलें की हांयेन व्हडली चूक केली म्हणून पळयत जाल्यार कितें जाले थंडाय जायना जाली फ्रिजर दवरलो जाल्यार थंय काय कुलींग उरना जालें फाटल्यान पाणी गळोंक लागलें डोराची एक प्लेट सुटली आनी फ्रुटस दवरिना फुडें दुसरे दिसा बेळशेवंक लागले आनी कितें सांगू लायटीक सुद्दां थंय प्रॉब्लेम जालो म्हाका अशे खुबशें म्हाका त्या प्रोडक्टा बद्दल वायट एक्सपिरियन्स येयलो सर्वीसमेन आपयलो जाल्यार सर्वीस मेन कोण येना जाले आयज येता फाल्यां येता म्हणून म्हाका त्रास करूंक लागले इतके बेगीन असो प्रॉडक्ट हें जातलो म्हणून हांवेन चितूंक नासलेले पूण खरेंच म्हाका तेचो प्रॉडक्ट सारको फाल्तू दिला हेंच्यानी